असां असांजे परिवार खे स्वस्थ रखण लाइ अलॻि अलॻि व्यंजन ठाहींदा आहिनि जीअं त भुरकड़ी मसाले वारी कोकी ऐं ॾही असां भत में सभु सुखा मेवा ऐं ॿियूं शयूं विझी ठाहींदा आहियूं ॿियो अलॻि अलॻि ताज़ी ताज़ी भाॼी ऐं गजरु वटाणा पटाटा टमाटा पोथमिर मैथी इहे सभु विझी करे मसाला खिचड़ी ठाहींदा आहियूं ॿियो गिह ऐं सुखा मेवा विझी मिठी कुटी बि ठाहींदा आहियूं सियारे में सुका मेवा गिह ड्राईफ्रूट विझी करे खोराख बि ठाहींदा आहियूं उहा ॾाढी ताक़त वारी थींदी आहे उन सां कहिड़ी बि बीमारी सां पाण खे रक्षणु मिलंदो आहे